लॉकडाउन में हमलोग अच्छी अच्छी चीज़ें बनाकर खाते हैं वह भी केवल घर का बाहर का क्योंकि लॉकडाउन में तो हमलोगों को बाहर निकलना नहीं होता है हमलोग हम बाहर का सामान खरीदते नहीं हैं बाहर की चीज़ें खानी नहीं होती हैं इसलिए बच्चों की ची चीज़ें ज़िद होती है कि हमको यह बनाओ हमको वह बनाओ तो हमलोग कभी छोला भटूरा बनाते हैं कभी छोला पूड़ी बनाते हैं कभी पनीर की सब्ज़ी पूड़ी बनाते हैं चना भिगोते हैं उसको उसमें प्याज लहसुन सब डाल करके अच्छे से छोला बनाते हैं फिर उसको मैदे की जगह हमलोग आटे का ही यूज़ करते हैं हमलोग बाज़ार से तो ला नहीं पाते हैं इसलिए आटे का हमलोग दही आटे में ही दही सान करके और उसको भटूरा तैयार करते हैं और उसको हमलोग छोला भटूरा बना करके बच्चों को खिलाते हैं और खाते हैं और यह पनीर की सब्ज़ी हमलोग अपने ही गाँव में तो अधिकतर भैंस गाय दूध देती हैं उन्हीं के दूध का पनीर फाड़ करके बना करके हमलोग अपना पनीर की सब्ज़ी बना करके खिलाते हैं खाते हैं लॉकडाउन में हमलोग कहीं गए नहीं थे और हमलोग अपने ही घर का ही सबकुछ यूज़ किए हमलोगों को जब पार्टी मनाने का मन करता है तो हमलोग अपना भौरी चोखा बा बनाते हैं भौरी अहड़े वाली वह अरे सुनगा करके भौरी बनाते हैं फिर चोखा बनाते हैं खीर बनाते हैं दाल बनाते हैं यह सब बना करके अपने पूरे परिवार के साथ पार्टी मनाते हैं खाते पीते हैं यही अपना सब करते हैं और अच्छी अच्छी चीजें पकौड़ी है छोला है भटूरा पकौड़ी यह पुआ यही सब हमलोग सेवई यही सब बनाते हैं और लॉकडाउन में हमलोग यही अपना यूज़ करते थे इसलिए कि हमलोगों को तो बाहर जाना नहीं होता है बच्चों को भी नहीं जाना था साग सब्ज़ी भी नहीं बाहर से लानी थी सब अपने ही घर में यूज़ करना था तो घर में जो राशन था घर में जो सब्ज़ियाँ थीं घर में जो मर मसाला थे उन्हीं से हमलोग अपना तरह तरह की चीज़ें बनाते थे और उन्हीं का हमलोग इस्तेमाल करते थे और अपना सब यह जो यह जो है लॉकडाउन के दौरान हमलोग अपना बहुत ही किए और बहुत ही दिक्कत से यह सब सामना करना पड़ा हमलोगों को भी क्योंकि ये जो चीज़ें हैं हमलोग अपने घर में ही राशन के द्वारा बनाते बाहर का जो मैदा है खोआ है और यह सब हमलोग नहीं यूज़ किए थे हमलोग अपना ही घर में सब बनाए अपना यही सब बनाते थे अपना ही यह सब घर में खाते थे पीते थे और बच्चों का मन रखा रखते थे और यह सब अधिकतर हमलोग बाटी चोखा पर ही फुराता था अधिकतर हमलोग बाटी चोखा बनाते हैं और उसको बाटी चोखा खीर सेवई दाल यह सब अपना करते हैं वह सब उल्टा उल्टा बनाते हैं दाल को भिगोते हैं चने की दाल को भिगो करके हमलोग उल्टा बनाते हैं बफ़ौरी बनाते हैं पहले लोग फिर बफ़ौरी चने की दाल की बफ़ौरी बनाते थे उसको बफ़ौरी ही बोलते हैं जो पकौ पकौड़ी होती है वह सब बनाते थे मतलब हमलोग बाहर की चीज़ों का बहुत कम इस्तेमाल किए और घर की ही चीज़ों का उपयोग करके लॉकडाउन में हमलोग यह अपना किए और इस तरह से हमलोग अपना कभी कभी प्याज की पकौड़ियाँ बनाते थे कभी बेसन की सब्ज़ियाँ बनाते थे चने की दाल की सब्ज़ी भिगो करके चने की दाल को पीसते थे पीस करके उसकी सब्ज़ी बनाते थे उसी का हमलोग दाल बनाते थे वह सब प्याज लहसुन सब डाल करके और अधिकतर अधिक से अधिक हमलोग अपने घर की ही चीज़ों का यूज़ किए और उसी से हमलोग अच्छी अच्छी तरह की चीज़ें बनाने को कोशिश किए कि हमलोगों को बाहर न जाना पड़े और न ही बाहर की चीज़ें यूज़ करनी पड़े और न ही हमलोगों को लॉकडाउन में कहीं निकलना पड़े इसलिए हमलोगों का शौक़ भी पूरा हो जाए और हमलोग अपना ही काम भी निकल जाए और लॉकडाउन से भी बचे रहें इसीलिए हमलोग अपना घर की यूज़ों को अच्छी अच्छे अच्छी से अच्छी चीज़ें बना करके उसको रीयूज़ में लाए अपने